भारतक कार्यकालमे सिक्काक महत्वपूर्ण तऽ नीक छबय कयल वर्तमान स्थितिमे ई मानल जाइ यऽ की हमहुँ एकटा ओहि सिक्काक कड़ीसॅं जुड़ल छलहुँ अठारह सए ईसवी उन्नैस सए ईसवी एवं सत्रह सए ईसवी सोलह सए ईसवीसभके हमर पितेजी हुनकरो पिताजीसभ सिक्का राखैत छलै एक दिन एहन बात भेल जे हमर पिताजी दादाके स्वर्गवासी होबयक बाद हम हुनकर बक्साक खोललियै खोललाके उपरांत ई भेटल की ओहिमे किछु पुरातत्व सिक्का भेटल पुरातत्व सिक्का भेटल जिनकर जानकारी हमरा नहि यऽ या नहि भए सकैया सत्रह सए ईसवी सोलह सए ईसवीक छियै तऽ ताम्रक छियै कोनो सिल्वरक छियै तऽ हुनकर जानकारी तऽ नहि यऽ लेकिन तऽ ओहि दिनसॅं की केलहुँ हम जे हमहुँ हर वर्षक एकटा सिक्का राखय लागलहुँ आ दूओ सिक्काक जोड़ैत जोड़ैत हम आइ दू सए अढ़ाई सए सिक्का जमा कै लेलहुँ लेकिन हमरासभके ई कतौ दिक़्क़त बुझाइया जे ओहि सिक्काके एहन भए सकैया कोनो महत्व अखन वर्तमान स्थितिमे नहि देख रहल छियै तैं दुआरे ओहिना बक्सामे परल छै आ अगर एहन कहियो महत्व हेतै या बुझल जेतै तऽ जिनका काज हेतै हुनका देल जेतै तहन वर्तमान स्थितिमे ई होइया जे बच्चासभके कहै छियै की जे तामक जंतर दै छै तऽ एकटा आधटा ककरो देलहुँ ताम्रक जंतर बनेबाक लेल आर तऽ नहि एहन कोनो दिशानिर्देश भेटल यऽ लेकिन हमरा ज़िम्मामे सोलह सए ईसवी तकके ओहिसॅं पूर्वक सिक्का यऽ उन्नैस सए अठारह सए सेहो यऽ